हैलो बोलिए हैलो आवाज नहीं आ रही क्या आपको बोलिए हाँ मुझे ये बात करनी है कि आपकी क्लास में कितने इस्टूडेंट हैं चालीस इस्टूडेंट है उसमें से सबसे अच्छा कौन है विशेष क्षेत्र मतलब छात्र कौन सा है जी जी जी जी जी जी मेरे में मैडम मेरे में देखिए तीस इस्टूडेंट हैं जिसमें से पंद्रह हिन्दी मीडियम के बच्चे हैं पंद्रह इंग्लिश मीडियम के हैं अब मेरे बच्चे में से सिर्फ तीस बच्चों में से दो छात्र विशेष क्षेत्र है छात्र है मेरे लिए दो दो मतलब पढ़ाई के भी मेरी क्लास के टॉपर्स रहते हैं और हर चीज़ में मतलब वो ही फर्स्ट आते हैं हमारी क्लास में से उनका यहाँ तक कि अभी उज्जैन टीम में भेजा गया था स्पोर्ट में तो वहाँ से जो उनने फर्स्ट नंबर बनाया है अपना और ट्रॉफ़ी जीत के आए हैं वो लोग जी पर इस्टूडेंट भी हमारे भी अच्छे हैं और कमियाँ उनमें है ही नहीं उनका हर चीज़ में माइन्ड भी अच्छा है सब कुछ अच्छा होता है ड्रॉइंग में भी अच्छे हैं वो क्रिकेट वगैरह में भी अच्छे हैं हर चीज़ में अच्छे हैं वो लोग हाँ जी